हमरा सबके यहाँ शादी बिआह भी राजपूत जातिमे राजपूत ई सब भूमिहार ई सबमे बहुत अच्छा से होइत छै जैसे शादी मूड़नेमे भेलनि बच्चाके तऽ जैसे पूजा पाठ होलनि ओकर बाद मुंडन ई सब ओ होलनि तब बाल उल कटेलनि ओहे आ ओकर बाद हमरा सबमे शादी होइत छै जैसे तिलक गेलक लड़कीके ओकरा बाद ओ बराती अयलक वहाँ से तऽ फिर दूरा लगलक निरक्षण भेलक ओकर बाद कं कन्यादान भेलक ओकरा बाद शादी भेलक विदाइ भेलक ई सब बहुत अच्छा तरह से हमरा सबके इहा होइत छै जैसे अथी राजपूतमे भी बहुत अथी होइत छै ने अथी जनउ आ ब्राह्मणमे तऽ जनउ होयबे करैत छै तऽ जनउमे भी मड़बा बन्हाइत छनि पूजा प्रधान होइत छनि बिलौकी मँगाइत छनि हँ अथी बिलौकी मँगाइत छनि फिर चौठारी सब होइत छनि बहुत बहुत अच्छा तरहसँ